हॅलो

हय हां हां कोण आं ओके क्लास टिचर हां सांगात सांगात हय हय बरें आसा हांव बरें आसा हय आयलो ऍक्जाम जाली तसो आयलो ना मात्शें बिजी आशिल्लें तो पळोवपाक मेळना करता न्ही बरो आं आं आज पळयतां आं आं सांगात

आं किद जालें खबर आसा ह्या दिसांनी हांव ताका घेवन बसपाक शकलें ना पयलें बी पयलेची एक्जामी वेळार बी हांव तेका घेवन बशिल्लें आनी आतां म्हणल्यार मात्शें म्हजे मांय बी बरी उरना सो तें घरची कामां तिगेली सगली सर्वीस करची पडटा आनी हांवूय कामां वतां सो हाफ डे म्हगेलें काम जाता तसो तसो टायम पावना म्हाका ताजे कडेन लक्ष दिवपाक म्हुणून मात्सो यें जाला आसतलो म्हाका एक सांगा तुमी रेमेडियलाक घेता न्ही ताजें प्रेक्टीकल ताजें घेता न्ही यें बी रिव्हीजन बी न्ही हय आं हां ना तें होच इश्यू तीन म्हयने जाले मांय खूब बरें ना सो ती बॅड रीडन जाली न्ही तिजी सगलीं कामां करची पडटात आनी पयलीं हांव ल्हानसून तेका आतां पर्यंत म्हाऱ्यांत घेवन अभ्यास करून घेतालें न्ही सो आता तेका तसो चड टायम दिवपाक पावना हांव म्हुणून मात्शें पूण हांव ट्राय करतां फुडले खेपेक तेगेलें हंड्रेड पर्संट मेळत ताचें हांव लक्ष दिता अभ्यासा कडेन हां फुडले खेपेक ताजी एचीवमॅंट बरी आसतली हां टिचर मात्शें हां तेका मात्शें लक्ष दियात तुमी पर्सनली

हां बरें बरें हां बरें हां बरें थँक्यू हां थँक्यू हां बरें बाय हां हा